जीवन में कलाओं का बहुत महत्त्व है जैसे कलाएं होती हैं वह इंसान को आगे बढ़ने में मदद करती हैं जैसे किसी के पास पेंटिंग की कला होती है और वह वह इंसान आगे जा कर कलाकार बनता है और कई पेंटिंग्स बनाता है इससे वह पैसे भी कमाते हैं और जैसे जैसे किसी को अगर खेल में इंटरेस्ट है जैसे कोई जैसे कोई जैसे क्रिकेट में अच्छा है तो वह खिलाड़ी आगे बढ़कर इंडिया की तरफ़ भारत की तरफ़ से भी खेल सकता है और अपने भारत को आगे बढ़ा सकता है ऐसे कई कलाएं हैं जो हमें हमारे हमारे अंदर होनी चाहिए तो उन कलाओं से हम आगे भी बढ़ते हैं इससे बुद्धि की भी बुद्धि का भी व विकास होता है और इंसान आगे चलकर बहुत अच्छा काम करता है